جی میں نے کئی لائبریریاں وزٹ کی ہیں خصوصاً خدا بخش لائبریری پٹنہ اور اس کے علاوہ ذاتی لائبریری کی بات کی جائے تو میں نے خود اپنی ایک ذاتی لائبریری بنا رکھی ہیں لائبریری اپنے آپ میں ایک بہترین انجمن ہے انسان کی زندگی کے لیے وہ اس کی زندگی کو بہترین سنوارتی ہے اور خصوصاً کتابوں سے ایک بہترین رابطہ قائم رکھے رہتی ہے اس لیے لائبریری کا خواب ہر ایک شخص کے دل میں ہونا چاہیے